हैलो

रवियो दिन के बोलत रही हैलोके बोलत रही पवन हँ

तू कल भी नहि आइ भी नहि एलही खेलै लऽ

तौं कल तौं कल अइहै खेलै लए तोरा हम अच्छासँ तोरा हम कलसँ सीखेबौ की कैसे खेलै छै आज भी तू नहि एलै तोरा एक दू गो

तू कल अइहे खेलै लए पहिले कल हम तोरा

कबड्डी कबड्डीके तोरा रूल जे छै तू सीखली पहिले

की कहब इलाज उलाज कराके कलसँ फिल्डमे पहुँची बहुत सारा कंपीटशन अहाँके अछि तू खेलबही ने तऽ तू सीखबी कैसे हँ एकदम तू कलसँ फिल्डपर पहुँची खेलनाइ जरूरी छै कम्पीटशन अहाँके रहै इसकुलके इसकुलसँ तऽ इसकुलके इसकुलके जीताना छै की नहि जीताना छै कम्पीटशनमे पिछला बार भी फुटबॉलमे पिछला बार भी तऽ फ़ुटबॉलमे एसन खेललहुँ हारियै गेलियै की फायदा एकर ठीक छै राखै छी एखन ठीक छै ठीक छै